नमस्कार हाँ मैम ऐसा है हमको एक बुक लेनी है है आपके पास है यह है कि वह ऐतिहासिक कहानियाँ वहानियाँ वह पुराने ज़माने के हैं राजा महाराजन वाली हाँ देख लीजिए अगर हो तो हो ना हो तो मंगवा देना नहीं वही कहानियों की यह किताब लेनी है यह जिसमें हाँ वह कितने की है कि कितने की होगी हाँ वह रे कि कितना डिस्काउंट होगा अच्छा बीस पर्सेंट तीस कर लो डिस्काउंट मै मैम तीस कर लो

और और यह तो आप बहुत महंगी बता रहे हैं ऐसे तो हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं अरे वे तो हाँ अरे आप ही दे दो और कम कर लो कुछ थोड़ा बहुत तीस डिस्काउंट कर लो अरे पच्चीस कर लोगी और तो हम तो एक दो दुकान पर देखा था तो वहाँ सस्ती मिल रही थी कम किए हैं हम तो सोचते हैं कि कहाँ बार बार इधर उधर जाए भटकें आप ही से ले लें तीस कर लो डि पच्चीस कर लो डिस्काउंट अच्छा और और कहानी वहनी पढ़ने के लिए समय व्यतीत हो जाता है थोड़ा ठीक है हाँ समय ज़रा पास हो जाता है काम करने के बाद फिर यहाँ जैसे सुस्ता रहे हैं तो लेटे हैं तो कहानी पढ़ते हैं हाँ काम हो गया चलो कहानी पढ़ते हैं और हमें अच्छी भी लगती है कहानी पढ़ते हाँ राजा महा राजा महाराजाओं की यह कहानी पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है हमको बहुत अच्छा लगता है हाँ वही पढ़ते रहते हैं पाँच सौ की तो बहुत है भाई थोड़ा कम कर लो पाँ ई ई यह तो बात सही है लेकिन यह कहानियों वहानियों की किताब ज़्यादा महंगी तो नहीं मिलती है वह ऐसी कोई एक बुक थोड़े ही है जो इस्कूल उस्कूल की है जो हाँ बहुत महंगी है यह तो कहानियों की एक किताब है तो यह तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है हम तो कह नहीं और नहीं लेनी है यही लेनी है यह तीन सौ की कर दो तो हाँ ख़रीद दाम तो पड़ रहे हैं ख़रीद दाम थोड़ा बहुत तो बचेगा ही आपको है अच्छा चलो ठीक है ले लेंगे हाँ इधर उधर जाने से तो अच्छा है जितना यहाँ देखेंगे कि कम की मिलेंगे उस से ज़्यादा तो हमारा किराया पड़ जाएगा और टाइम बर्बाद होगा हाँ यही सोच रहे हैं चलो यहीं ले लें कहाँ इधर उधर भटकें